उन्नी सौ चौरासी बिच ब्लैक एंड व्हाईट टीवी आया ओल्लै अस रेडियो च सुनदे रेह् खबरां ओल्लै ब्लैक एंड टीवी रेडियो हे ओल्लै रेडियो दियां खबरां ते पता लगदा रेहा कि हिंदोस्तान बिच्चा खबरां आंदियां रेहियां सारियां पता लग्गी जंदा रेहा भई की अज्ज इत्थें केह् होआ दा सिरीनगर केह् होआ दा ते दिल्ली चा खबरां सारियां ओह् रेडूए च ते टीवी च आंदियां रेहियां जेल्लै दौ ज्हार नब्बे बिच कलर टीवी आना स्टार्ट होई लोकें ब्लैक एंड टीवी दिक्खना बंद करी ओड़े ते ब्लैक एंड व्हाईट कलर टीवी दिक्खना शुरू करी ओड़े जेल्लै कलर टीवी दिक्खना शुरू करी ओड़े आस्तै आस्तै इत्थें जंदे जंदे बंदे लोग कम्म बज्झी गेआ मैकेनिकल बनी गे लोग टीवी ठीक करन लग्गी पे ठीक कन्नै हर बंदा खबर सुनदा गेआ हर खबर दी बंदा पता लग्गी जंदा रेहा की खबर अज्ज एह् चला दी ऐ जम्मू कशमीर बिच खबर एह् चला दी जम्मू च चला दी खबर चलदे खबर सारी जिन्नी बी हैन रेडूऐ खबरां चौबी घैंटे रेडूऐ दी खबर चलदी रेही ते ब्लैक एंड व्हाईट टीवी च खबरां सुनदे सुनदे जिन्ने बी हैन पराने खबरां सुनदे रेह् भी ओह्दे बाद कलर टीवी आइया कलर टीवी दे बाद ते सुनदे रेह् ते ब्लैक एंड व्हाईट लोक छुड़ी गे ते कलर टीवी सुनना शुरू करी ओड़ेआ जेल्लै कलर टीवी लोग दिक्खना शुरू करी गे कलर दिक्खदे करदे त ओह्दे बाद एलसीडी स्टार्ट होइयां न जेल्लै एलसीडी स्टार्ट होन लग्गी अज्ज एलसीडी बी खत्म होई गेई एलसीडी चलदे चलदे ओह्दे बाद कम्प्यूटर आई गे ते कम्प्यूटर लगदे लोग ओह्दे च खबरां सुनन लग्गी पेइयां ते खबरां सुनन लग्गी पे ते खबरें च ते ओह्दे बाद दो ज्हार दौ बिच मीडिया स्टार्ट होई मीडिया च लोग खबर देना शुरू करी गे मीडिया स्टार्ट होई गेई कम्यूटर एलसीडी दे बाद मीडिया स्टार्ट होई गेई हर बंदा हर खबर हून फेसबुक उप्पर मोबाईल चली पे मोबाईल चली पे मोबाईल उप्पर खबर शुरू करना लोग दिक्खिये खबर सुनना मोबाईल च टीवी छड्डियै पराने टीवी ओह् कलर टीवी ब्लैक एंड व्हाईट ओह्बी छड्डिये कंप्यूटर लोग छड्डिये एलसीडी बी छड्डिये हून अज्जकल फेसबुक चलना स्टार्ट होई गेई फेसबुक दा स्टार्ट होंदे दा मीडिया बिच मीडिया औने लग्गी पेई हर जगह कोई खबर होऐ ते मीडिया च चलना स्टार्ट होई गेई मीडिया स्टार्ट होंदे तगर हर बंदे ई जम्मू कशमीर च हर बंदे ई पता लग्गी जंदा की मीडिया कन्नै कि ओह् चला दी मोबाईल कन्नै हर बंदे ई पता लग्गी गेआ कि मीडिया मोबाईल च चलना स्टार्ट होई गेआ टीवी चलना बंद होई गे खबर सबकुछ मोबाईल च गै सुना करदे लोग मोबाईल च हर बंदे गी लब्भी जंदी केह् होआ केह् नेईं होआ कुत्थें केह् बंदे गी होआ की खबर जिन्नी बी ऐ एह् हर खबर मोबाईल च आवा दी मीडिया आह्ले खबर देआ दे मीडिया च खबर दिंदे दिंदे मोबाईल च खबर निकली जंदी ते निकली जंदी ना अखबार जेल्लै निकली जंदी तां लोकें सारें गी पता लग्गी जंदा कि ते अज्जकल मीडिया मोबाईल ते मीडिया कैच करी लैंदा ते टीवी ते चलदी परानी चीज़ां ते परानी चीज़ां चलो आस्तै आस्तै तुसें गी बधी गेई बधदे बधदे सारा किश सिस्टम त्यार होई गेआ अज्ज जादै मोबाईल गै चलदा हा कम्प्यूटर बी अज्जकल लोग घट्ट गै चलांदे न ते जादै मोबाईल उप्पर खबरां गै सुनदे न लोग सबकुछ दिक्खी लैंदे न ओह्